कॅथलिकांचो रिलीजन म्हाका चड फॅसिनेट करता बिकॉज कॅथलिकांच्या हितून खुबश्यो गजाली अश्यो जाता ज्यो आमच्या रि धर्मान जायना तेंच्या हितून जल्म मनशाचो जाता तीं मर पर्यंत तांचें फंग्शन्स अशें चालूच आसतात जल्माक येता तांच्या भुरग्यांक ती बाप्तीजम म्हणोन करतात इगर्जेन व्हरून ती आलिमेदान तांच्या हॉली वॉटरान थंय तांकां न्हाणोवन तांच्या धर्मान कनर्वट अशें करतात तांचो मागीर तो कॅथलीक जालो असो म्हणून ताजे उपरांत तेमी बॅपतीजम तेका तेमी अशें कॉम्युनियम म्हणोन दितात भुरग्यांक मागीर तेमी कम्युनियम घेतकच मागीर तेमी अशे लायक फूल हें जातात कॅथलीक म्हणोन तेंकां मागीर तें मिसाक बीन वतकत तें तोंडान देवाचो किदें तें तांचो प्रसाद म्हणटा तो कसो किदें तें तेंकां दितात ताच्या उपरांत मरणाक बसून तेमी लग्नाकूय तेंचे किदें तरी जायते अशे फंग्शन जाता तशेंच तेंचें मोरोणूय मीस बीन कोरून अशें व्हडल्या दबाज्यान आमच्या बशेन न्हू बट तेंच्या हितून बरेंत व्हडलें हें कशें करता मरण बसून तशेंच तांचें लग्नांक आनीक भरपूर अशे गजाली घडटात जशें तांचे लग्नाक पयलीं तीं अशें कांकणां घालपाचो म्हणल्यार एक चुडो असो सेरेमनी करतात तें एक व्हडलें दबाज्यान मनयतात तशेंच दोस सेरेमनी म्हणोन जाता तेन्नाय ती व्हडल्या व्हडलें फंग्शन कशें करता तांच्या हितून आमच्या बशेन धेडे धेडो एकूच आसता धेडो धेडी बट तांच्या हितून तशें नासता भोरपूर जाणां अशीं आसता आनी तेमी सगलीं जाणा अशीं कॉमन ड्रेस एकूच भशेचे कलर घालून भरपूर असो डांस बीन कोरून व्हडल्या हितून हें फूल रात भर तेमी एन्जॉय करून तांचें लग्न सेलेब्रेट करता तशेंच तांच्या हितून आनी खुबश्यो गजाली अशे जाता ज्यो आमच्यो धर्मान जायना जशे आमच्या धर्मान आमी पिवप म्हणल्यार मातशें हें वेसन अशें मानतात बट तेंच्या धर्मान तें लायक कॉमन अशें कांय ना सगल्या कार्यां कार्यांक तेंच्या पियोप हें मुक्त आसतात आसता तें अशें वायट वेसन म्हणून अशें घेनात पार्ट ऑफ हें फेस्टिवल एन्जॉयमेंट अशें घेतात हांव अशें म्हाका तेंच्या हितून अशें मनोवपाचें म्हटल्यार हांव तेंचो बाकीचें कांय ना बट अशें क्रि क्रिसमस तांचो म्हाका अशें मनोवचो कसो एक हें दिसता क्रिसमसाक हांव म्हाज्या घरान स्टार बीन लायता गोटो बिटो करता धाकटोसो आनी अशें बाकीच्या चर्चींनी बीन पोळोपाक वयता जाता तितले तेंच्यांनी केल्ललें हें बीन गोटे पोळोपाक वयता किदें किदें स्टार्स केल्यात ते स्कुलान आमच्या आमी क्रिसमस सेलेब्रेट करताले तेन्ना आमी खुबश्या खूब मजेन अशे गिफ्स गिफ्ट बीन एक्सचेंज करताली आनी खूब मजा येताली गोटो बीन करतालीं आमी क्लासीन आनी कंपिटिशन बीन आसतालें